हॅलो मॅम लाश्ट टायम आमी आम तुमच्या पे टॅक्सीन येयल्लो तुमच्यानी खूब घेत खूब पयशे घेतलेले म्हजे हांव फोण्यासून उलयतां हांगा शांतादुर शांतादूर्ग देवडासून माशेलान

तुमच्यानी खुबूच पयशे सांगले सातशी ना ना ना सातशी खूब जाले आनीक सवाय भितर घेवंक जाय आसलेले एक काम करा तुमचे बससे नंबर दिया हांव उलयतां तेज्या कडेन बरें उलयता हांव तुज्या कडेन